दू दू दश दू हजार बाइस दू दू आठ दू हजार तेइस दू दू पाँच दू आ छओ दू हजार तेइस दू दू सात दू हजार तेइस